روشنی کی آلودگی نے ستاروں ستاروں کو بہت ہی متأثر کیا ہے چاہے جو ہو بات ہو چاہے موت ہو یا چاہے شادی بیاہ ہو چاہے جو فنکشن ہوں روشنی کے بنا تو فنکشن کا نام ہی نہیں رہتا ہر کوئی اپنے گھروں میں ایک سے زائد لائٹ کی روشنیوں کا استعمال کرتا ہے جس سے ستاروں کو متأثر ہونا پڑتا ہے میں اپنے علاقے میں صاف آسمان تو بہت ہی بہت کبھی کَبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں صاف آسمان دیکھ سکتی ہوں اس کے لیے مجھے واضح ستاروں کو مجھے دیکھنے کے لیے مجھے ٹیرس پر جانا پڑتا ہے کبھی کبھی تو ٹیرس پر جانے سے بھی کام نہیں چلتا وہاں بھی واضح ستارے کبھی کَبھار جب میری قسمت اچھی ہوتی ہے تو میں دیکھ سکتی ہوں ورنہ مجھے کھلی فضا اور کھلے میدان میں اپنے علاقے سے دور سمندر کے کنارے یا تو کھلے میدان میں جا کر کھلی فضا میں مجھے ستاروں کو دیکھنا پڑتا ہے بنا اس کے تو میں ستاروں کو دیکھ ہی نہیں سکتی اور اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں روشنیوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے روشنی کی بچت کرنا چاہیے تا کہ ستاروں محفوظ رہیں اور ستاروں کو کوئی نقصان نہ ہو اور ستاروں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو ہمارے قدرتی چیزوں کو کو بھی کوئی نقصان کوئی خاتمہ نہیں ہوگا یہ ہمیشہ برقرار رہیں گے اگر ہم اچّّھی طرح استعمال کریں سب چیزوں کا ان کا دھیان رکھیں تو